बिज़नेस में सहयोग लेने से मशीनों का उत्पादन बढ़ गया है जैसे कि अपन लोग प्रजापति समाज के हैं जैसे हमें दिया बनाना है दिया बनाने के लिए पहले अपुन हाथ से बनाते थे पत्थर वाली चाक रही उसको घुमा के बनाते थे बहुत समय लगता था मान लो पूरे दिन में हज़ार पाँच सौ बन गया बहुत है लेकिन अब समय के अनुसार अब इलेक्ट्रिक मशीन आ गई है अब उसमें काम करने से मतलब फायदा है अपने धंधा में अपने बिज़नेस में अच्छी उन्नति है यहाँ के हज़ार पाँच सौ बनता था अब दो हज़ार तीन हज़ार अगर लाइट साथ देदे तो चार हज़ार पाँच हज़ार तक बन जाता है आदमी अपना धंधा बढ़िया कर लेता है मिट्टी की बात रही पहले अपन लोग बैलगाड़ी से मिट्टी लाते थे या साइकल पर लाते थे या सिर पर लाते थे लेकिन अब तो ऐसे ऐसे साधन हो गए हैं ट्रैक्टर हो गया है यह सब फिर क्या कहेते हैं विक्रम हो गए हैं दुनियाभर के साधन हो गए हैं मिट्टी के इलेक्ट्रिक सामान मतलब ऐसे फैल गए कि आदमी को बहुत आराम हो गया है जैसे पहले के समय में रहा आदमी को अंतरदेशीय लिफाफा में चिट्ठी लिखना पड़ता रहा कोई समस्या होती थी तो हफ़्ते खाँड़ में उसको सूचना मिलती थी कि हाँ चलो मतलब हमारे घर में ऐसी बात हुई या कैसी बात हुई वह गया उसके बाद फिर जैसे अब आज के समय में लिखने का ज़माना आ गया हमारा मोबाइल हो गई अब सारे सिस्टम चेंज हो गए मोबाइल से अपना आदमी कहीं भी बात कर ले कहीं भी तुरंत बात हो जाती है वीडियो कालिंग बात कर ले पहले तो शुरू शुरू में छोटी मोबाइल मिली आदमी वाइस काल से काम कर लेता था नेटवर्किंग सिस्टम ऐसा हुआ कि अब आज बिडिओ कालिंग भी बात कर ले आमने सामने भी हो करके बात कर ले रहे हैं साधन की बात रही जैसे साधन पहले एक बैलगाड़ी और कोई मतलब साधन नहीं रहे तो आदमी पैदल अपना काम करता रहा अब यही सब बिज़नेस के बारे में अपने अपन लोग जैसे मटका बनाते रहे मटका में मिट्टी को उसको खोदो फिर छान दो फिर उसको तैयार करो गीला करो उसको फिर उसमें थोड़ी सूखी मिट्टी डालो टाइट करो फिर उसको अपना बनाओ बिज़नेस में यही सब होता रहा और जैसे साधन में बहुत दिक्कत होती रही अब तो ऐसे ऐसे साधन इलेक्ट्रिक द्वारा सब फैल गए हैं कि अब आदमी को कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं है सब अपना अपना साधन कहीं भी जाना है सब साधन मिल जाते हैं सब कुछ मिल जाता है अब